हमर तैराकीके मुख्य जगह जे छै से रहल हँ नदी चूँकि गाममे जे छै से हम हमर जन्म कमला कातके जे छै माटि आर कमला नदीमे हमसब पहिले जे छै से खूब नहाइ छलहुँ खूब जे छै से तैराकी करै छलहुँ ओकर परिणाम छलै जे हम तैराकीमे जे छै से महारथ हासिल सेहो केने छी अपन एते एते वजनके दू टा लोकके अपना पीठपर लऽ कऽ हम जे छै से दू सओ मीटर तक जे छै से तैर सकै छलहुँ ओहि समयमे तऽ ओहुमे हमरा जे छै से सिल्वर मेडल जे छै से भेटल अइ सङ्गमे आओर नदीके किनार रहबाक कारण जते कोनो सङ्गी साथी छलिए ओकर मुख्य जे छै से खेल नदीमे छलै नदीके अन्दर जे छै से जाकऽ माटि उखाड़नाइ कतऽ कम पानि छलै ततऽ सँ माटि उखाड़ि लै छलिए नदीके अन्दर जे छै से चित भऽ कऽ जे छै से सवासन कएक मिनट तक रहि सकै छी ई सवासनमे जे छै से घण्टो हमसब जे छै से सवासनमे रहै छलिए नदीमे ओकर बाद जे छै से चित भऽ कऽ सीधा तैराकी तऽ रहबे करै चित भऽ कऽ जे तैराकीके स्पीड छै ओ कएक बेर जे छै से हमसब नदीके मिनिमम ई रहै जे सात बेर नदीके जे छै से एहिपार आओर ओहिपार जे छै से कऽ लिअ ई हमरासबके जे छै से मैट्रिकसँ पहिने हमसब नदीमे जे छै से ई खेल जे छै से करै छलिए आओरो सब सङ्गी साथी छलै जकरा महारथ हासिल छलै लेकिन हम जे छै आगाँ बढ़ैत गेलिए ओहिमे कएकटा जे छै से जिलो स्तरमे प्रखण्डो स्तरमे जे छै से भाग लेलिए तऽ ताहि दुआरे ओहिमे मेडलके जहाँ तक बात छै तऽ ओ हमरा जे छै से भेटैत गेलै आओर हम जे छै से तैराकीसँ बहुत बेसी जे छै से इन्टरेस्टेड रहलिए आओर प्रायः एखनहु हम जे छै से कोनो बाढ़ि आपदा जे छै से एतै ओहिमे जे छै से कोना माल जालके जे छै से रक्षा हेतै कोना जे छै से नदीके जे छै से तैर कऽ वेगपर हम निकलि जेबै ई जे छै से प्रशिक्षण हमरा जे छै से हमरा प्राप्त अछि आओर हमरा इन्टरेस्ट जे छै से नदी जल जे छै से वएह रहल